جی ٹریول ایجنسی سے بات ہو رہی ہے سر ہم غازی آباد سے بات کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے کانپور جانا ہے تو ہمیں کسی نے بتایا ہے آپ کا ایڈریس دیا تھا تو آپ کا نمبر بھی دیا تھا تو ہم نے آپ کے نمبر پہ بتایا فون لگایا ہے تو ہمیں ہمارے پاس دس لوگ ہیں اور ہمیں گاڑی چاہیے آپ کی دو جی تو کانپور جانے کے لیے کیونکہ ہمیں جو ہے صبح سے شام لگ جائے گی تو واپس آنا بھی رہے گا اور جانا بھی رہے گا تو اس میں آپ کا کتنا خرچہ آ جائے گا اور آپ کتنا لیں گے وہ ہمیں بتا دیجیے صاف صاف دو گاڑی چاہیے آپ کوئی سی بھی گاڑی ٹھیک ٹھاک سی جو آپ کی اچھی چلتی ہو اچھا اور اچھا چلیے اسکارپیو دو ہو جائیں گے آپ کے پاس دو گاڑی تو اسکارپیو آپ دو گاڑی جو ہے نا وہ غازی آباد بھیج دیجیے آپ ہم ہمارے ایڈریس پے تو ہمارا جی بتا دیجیے آپ کتنا لیں گے تیس ہزار روپے دو گاڑی کے لگیں گے سر آپ مہنگا بتا رہے ہیں کیونکہ میں جو ہے میرا جو ہے نا میرا کانپور میں ہر ہفتے کام رہتا ہے میں دس لوگوں کے ساتھ جاتا ہوں پہلی بار میں نے آپ کے پاس فون کیا ہے کسی نے بتایا تھا ورنہ میرا ہر ہفتے کا جانا رہتا ہے کانپور میں میں دس لوگوں کے ساتھ جاتا ہوں میرا کام پڑتا ہے تو کم سے کم جو ہے پندرہ ہزار روپے اور اٹھارہ ہزار روپے میں میں دونوں گاڑی کر کے جاتا ہوں آپ ایک ہی گاڑی کا پندرہ ہزار بتا رہے ہیں یہ بہت مہنگا ہے سر میں کوئی نیا کسٹمر نہیں ہوں سر میں کوئی یہ آپ دیکھیے کتنے کلو میٹر ہوگا کیونکہ میں تو جانا آنا رہتا ہے میرا تو مجھے تو پتہ ہے لیکن آپ اس کے حساب سے جو ہے نا مہنگا بتا رہے ہیں نہیں اتنا نہیں کم کیجیے تھوڑا سا میرا ہر ہفتے جانا رہے گا دیکھیے میں آپ کا لگا بندھا کسٹمر ہو جاؤں گا ان شاء اللہ جی اچھا

اچھا تو ٹوٹل کتنا ہو جائے گا دونوں گاڑیوں کا آنے جانے کا صحیح بتا دیجیے آپ ٹوٹل مجھے صحیح کر کے بتا دیجیے بالکل یہ لاسٹ ڈسکاؤنٹ ہے یا اور زیادہ کم ہو سکتا ہے چلیے ٹھیک ہے ان شاء اللہ آپ چھبیس میں ڈن کر دیجیے تو آپ مجھے غازی آباد میں بس ابھی جو ہے آپ مجھے جو ہے ابھی فی الحال بارہ بجے تک آپ غازی آباد میں پہنچا دیجیے میں لوکیسن بھیج رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ان شاء اللہ میں لوکیشن بھیجتا ہوں آپ ڈرائیور اور گاڑی بھیج دیجیے دونوں اور میں جو ہے آپ کو آن لائن پیمنٹ کر دوں گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے شکریہ جزاک اللہ